ہیلو کیا میری بات ایف ایم سپر ٹریول سے ہورہی ہے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ دن پہلے ایک کار بک کی تھی اور میں علی گڑھ گئی تھی مجھے اس بار آگرہ جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسی کار میں آگرہ جاؤں کیونکہ وہ کار مجھے اچھی لگی صاف ستھری تھی اور نئی بھی تھی اور اس ڈرائیور کی عادت بہت اچھی تھی آپ سے گذارش ہے کہ آپ وہ کار اسی ڈرائیور کو بھیج دیں مجھے اتوار کے دن صبح نکلنا ہے آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ